जियां कि साड्ढे मुल्खराज होर होई गे मुल्कराज अग्रवाल ओह् टीचर टीचर जेह्ड़े बच्चें गी पढ़ांदे जां तिलकराज होई गे डाक्टर होर डाक्टर दा कम्म करदे ओ ते विजय करपाल होई गे ओह् जेह्ड़ा आई गे खेतीबाड़ी करदे अपनी बाकी अशोक कमार होर होई गे जेह्ड़े कि एह् बी खेतीबाड़ी गै करदे न ते अच्छा होर जेह्ड़े बिट्टूराम होई गे जेह्ड़े मिस्तरीं मिस्तरी दा कम्म करदे न ते चनाई दा कम्म करदे ते कंधा कुंधा दिंदे न